जेबोला जोंनि न'नि मानसिफोरा खर' सानायजों बुगिनाङो आरो डक्टरनियाव जों सिकितसा लानो सम गैया एबा थाखा फैसा गैयिनि थाखाय सिकितसा लानो थांनो हाया जायो अब्ला गोदोनिफ्रायनो बाहायबोबाय थानाय आबै आबौमोन फोरोंबोनाय मुलिफ्रा गोबां दङ जाय मुलिफोरखौ जोंनि न'नि खाथि खालायाव मोननो हायो आरो बे मुलिफोरखौ फिरिनि फिरि बाहायबोदों बे मुलिफोरानो जाबाय दंफां राखेब आरो थाइगिर बिफां दालाइनि बिजौ बेफोर मुलिफोरखौ देग्लिनानै खर'वाव खाना लाबोला खर' सानाया खारो आरो साजाग्रा बेखथिआबो रेहाय मोनो आरो थाखा फैसा नाङा लाबा न'वावनो खर' सानायनिफ्राय रैखा मोनो